आमचें रांदचे कुडींत साबार आयदनां आसात स्टील आलुमियन मातयेची सुद्दां आनी मागीर ती प्लास्टिकाची सुद्दां स्टिलाची आयदनां आमी गॅसीचेर जावं इंडक्शनाचेर बी बेस बरी जातात तेका लागना चडशीं स्टिलाची आयदनां मागीर एलुमिनियमाची किदें जाता पयलीं पयलीं बाण जावं ती थाली जावं ती आमी चुलीचेर दवरताली म्हणोन आलुमिनियमाच्यो बऱ्या पडटाल्यो पूण मागीर गॅस येयलो म्हणटगीर लोकांनी स्टिलाचेर येवपाक चालू केलें म्हळ्या स्टिलाचें आयदन वापरपाक चालू केलें आतां स्टिला भितर जी आमगेर सतत वापरान येता ती म्हळ्यार गुण्णी अशी वाटकुळी शी गुण्णी ती आमी सतत वापरता कारण तितून आमी उदक तापयतात पिवपा खातीर जावं मागीर ते निवोन तितूंकूत दवरुवप म्हळ्यार कशें थंड उरता स्टिलाची न्ही आनी इंडक्शनाचेरूय तापोवपा मेळटा गॅसीरूय तापोवपा मेळटा ती एक सतत आमगे वापरांत सामकी येत ती म्हणल्यार गुण्णी येता मागीर स्टिलाचे आमी तरेकवार तोप आसा आमगेर वेगवेगळ्या आकाराची बीन व्हडलो धाकलो एक थोडे मिडियम मात्शे सायजीचे सो आमगे आतां व्हडलो शिताचो एक तोप आसा म्हळ्यार कशें आमी पांच जाणां आमची घरची मेंबर सो व्हडलो तोप लागता सो आमी तो तोप आसता आमगेलो शिताचो स्टीलचोच गॅसीर बरो चडटा इंडक्शनार बरो चडटा म्हणून शीत आमी शीत स्टिलाय हितून करता मागीर एक ल्हान ल्हानसो तोप आहा आमगेलो तो आमी तितून चडशीं ताती बी उकडोवपाचें आसता पळय तें तितून करतात मागीर आलुमिनाचे तोप आमी घेत जाल्यार आलुमिनाचे तोपान किद्या सोंपेपणी तितून करपना म्हणोन तितून कसले हे करप कडी मागीर रोस मागीर सार कडवण बीन तें अशें शिजपाचें आसता पळय भरपूर तें मागीर आमी तसलें आयदनांनी करता एल्युमिनियमाच्या मागीर तशेंच चिकनां शाकोती बी आहा न्हू ती आलुमिनियमा हितून बरी जाता लागना न्हू बेगीन पोन्ना पोना आल्युमिनियम मात इंडक्शनाचेर चडना म्हण तो गॅसीचे बरो स्लो हेजेर दवरीत आनी मोटो सुद्दां गॅस करीत जाल्यार तितलो फरक ते आलुमिनियमा आयदनां पडना तितून बेगीन करपाना न्ही मागीर एलुमिनियमाचेच लोकणें आसा लोकणें स्टिलाचे आसता पूण परत तेंच की तेल चड दाट जाता बेगीन करपता म्हणून स्टिलाचे जड वापरान येना तर लोकणें एलुमिनियमाच्या ते तोळसुपाक बेस बरें सोय मागीर कानो टमाट जावं अशीं तोळसुपाची कामां आहा पळय तें तें एलुमिनियाच्या लोकड्यान बरी जातात मागीर एक वांटकुळें अशें लोकणें आसता दाखलें तें आमी फोण्णें बी मारपा वापरतात पयलीं पयलीं तीं वाटकुळी म्हण ती आमी दाखली तीच लोकड्यान वापरताली आतां आतां ती हितून बी मेळटा आयदनां दुकानान बीन अशें एक ताका एक हँडल कशें आसता आनी तें वाटकुळी वाटी कशी तितून फोण्णें मारतात तशें मागीर तशेंच आनी एक लोकणें म्हणटा तें एक बरें वाटकुणें तितू भितर आसता पय तें खोल आसता तें खोल म्हणटा तें पुरयो भाजपाक बीन तेल बी बेस बरें उरता भितर पुऱ्यो भाजपाक मागीर आनी किदें तळोपाक भितरल्यान सामकें तुडूंब सामकें बरोन तें बटाटवडे बीन तें तसलें एका बीन तें बेस्ट पुरयो बटाटवडे जावं मागीर आनी किदें वापरता म्हणल्यार आमगेर कायली तरेकवार ल्हान व्हडली आमलेटीक वेगळी आनी आमगे कशें नुस्त्याचें वेगळें आनी शिवराक वेगळें तर कायल एक कशी नुस्तें भाजपाक एक आमलेटीक कशी ती मात्शी ल्हानशी बरी मागीर एक आसता ती आमगेली बटाट वा केळें वा हेर किदें आमगेलें भाजपाक रवो लावन तळटाक तशें मागीर आनी एक अश्यो कायली जी बेगीन करपना तशी ती म्हळ्यार पोळे वा चपाती भाजपाक चपाती भाजपाक म्हण ती एक बरी जाड आमगेची एक आहा बरी एलुमिनयमाची ती बरी घट मागीर आतां आतां आलुमिनियमाच्यो जावं त्यो काळेल्यो कायली सुद्दां प्रेस्टीज जावं आनी खंयचे पिजन सुद्दां आतां तांकां पोनच्यान स्टिलाचो एक लेयर येता तो किद्याक इंडक्शनाक दोवलें म्हणटकीर ताका चड ढग लागचो न्हू म्हळ्यार इंडक्शनार एलुमिनीयम दवरिनाक न्ही सो पोंदो तो ताका स्टिलाचो सो इंडक्शनार रावन सुद्दां आमी इंडक्शनार सुद्दां त्यो कायली दवरून भाजपाक तळपाक शकता मागीर आतां फुडलें आमगेर आसा तें एक मातयेक कोयणीं आसा बरें पयलींचें तें म्हळ्यार ती कुयण्यान म्हणटा ती कडी बेश्ट कडी हुमण बरें आमट तीक सामकें मागीर ताल्ल्या सुकें अशें एक एक नुस्त्याचे जे पदार्थ आहा पळय ते ते कुयण्यांत बेश्ट जाता कुयणे मातयेचे आनी आनी रांदचे कुडीन म्हणटा आमगेल्या प्लास्टिकेचे डोबे आहा मागी बारीक सारीक आयदनां ती बारीक बारीक मसाल जावं कितें घालून दवरपा बारीक एक दाळ मागीर व्हडले दोबे कित्याकूय पीट बी घालून दवरपाक तशें करून आयदनां आसा